जीअं कि मां फिंटेक कंपनी में कमु कंदो आहियां ॿ हज़ार वीह खां अॻु बि मां फिंटेक में कमु कंदो हुउमि ॿ हज़ार वीअ में लॉकडाउन जीअं थियो त सभु कंपनियुनि पंहिंजा कमु बंदि करे वर्क फ्रोम होम चालू कयो हुन टाइम में मुंहिंजे भाउ खे हिकड़ी बंदि होटल मिली जेके मुंहिंजे भाउ चईं असां मिली करे हलायूं था त मुंहिंजो पर्सनल एक्स्पीरियंस हीअं हुओ खाधे पीते में की गणपति जे टाइम ते असां लंगर ठाहींदा आहियूं त लंगर ठाहींदे ठाहींदे थोरो जाम शौक़ु थी वियो घर में मैगी ठाही पुलाव ठाही त मां बि चयो ठीकु आहे मूंखे बि हलो मां बि हलांव थो तव्हां सां गॾु कमु कराइणु वयुमि हुते होटल चालू कई होटल में शैफ खे ॾिसी ॾिसी करे जेका खाधो ठाहींदा आहिनि हुननि खे ॾिसी ॾिसी करे मां बि सिखियुमि थोरो थोरो बिरियानी ठाहिणु सिखियुमि भॼियूं ठाहिणु सिखियुमि मास्टर ग्रेवी कीअं ठाइबी आहे चाइनीज़ कीअं ठाइबो आहे भई अगरि बिरयानी ठाहिणी आहे त पहिरियों तव्हांखे छा करिणो आहे ॾेढ कलाकु अॻु चांवर पुसाए रखणा आहिनि चांवर जी क्वालिटी क्वांटिटी केतिरी आहे तंहिंखां भाॼीअ लाइ केतिरी बसरि खपंदी बसरि थियो टमाटो थियो तंहिंमें अदरक मिर्च विझी करे लहसुन विझी करे मसाला ईंदा आहिनि बिरयानीअ जा हूअ विझी करे सॼी बिरयानी कीअं तयारु करॿी आहे हुनखे गार्निशिंग कीअं करबी आहे भाॼियूं कीअं फ्राइ करे विझबियूं आहिनि छा छा सामान पवंदो आहे रायतो ठईंदो आए राइते में छा छा ठहंदो आहे त उहे सभु शयूं असां मां हुते सिखियूं हुनमें चाइनीज़ में मां सिखियो की चाइनीज़ में कीअं छा नॉनवेज कीअं ठाहिबो आहे वेज कीअं ठाहिबो आहे